اردو زبان کا بوڈو بنگالی کے ساتھ کوئی مستقیم تعلق نہیں ہے بوڈو بنگالی ایک بھارتی شہر ہے جبکہ اردو زبان مخصوص طور پر پاکستان اور بھارت کے شمالی علاقوں میں بولی جاتی ہے اردو زبان کا ذاتی طور پر تعلق مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے جبکہ بوڈو بنگالی غالب طور پر ہندوستانی ہندو زبان ہے بوڈو بنگالی اردو زبان کا تعلق تاریخی ساتھ ہو سکتا ہے چونکہ دہلی میں اردو اور ان کے قریبی علاقوں میں بوڈو بنگالی کے لوگ آباد ہیں اس طرح دہلی میں بوڈو بنگالی اور اردو زبان کی تبادلہ خصوصیات ثقافتی اثرات اور زبانی رابطے ہو سکتے ہیں تاہم دونوں زبانیں مختلف ہیں اور ان کی تاریخی ثقافتی اور لغوی بنیادی میں بنیادوں میں فرق ہے